हँ एखन तऽ बड़ छै ठण्डी छै तखन बड़ गाय छै बड़ करै छै गाय छै बाछी छै बाछा छै तीनटा छै बड़ गन्दा करै छै बड़ गोतै छै बड़ साफ करैत रहै छियै हरदम तत्ते दिक्कत होइ छै से आओर दुध होइ छै दू लीटर कऽ भेल तीन लीटर कऽ भेल तऽ अपन धियो पुतो खेलक कनी बेचो लेलहुँ बेचलहुँ खेतोमे गोबर करसी भेल एखन जमा छै सबटा दए एलहुँ खेतमे कऽ खेतमे कयलहुँ बिआ तिया पारलहुँ ओतै खेतमे कऽ देलहुँ ओइ खेतमे भेल बढ़िआँसँ अपन खाद्य ताद होइ छै तऽ बुझलहुँ जे बिआ भेल नमहर भेल पारलहुँ बाओग ताओग कयलहुँ तऽ ओइ सबमेका दए कऽ अपन बिआ तिया उखारि तुखारिकऽ अपन कयलहुँ तऽ कहबै कए बेर कहै छियै जे बिआ खेतमे कऽ देबै तऽ ओइ बिआ गोबर देबै तऽ ओइमे हेतै बढ़िआँसँ खाद्य हेतै कहै छै सब दै लऽ तऽ देबै खाद्य ओहए भए जाइ छै ओहिमे सबकिछु कए कऽ दए देलहुँ नीकसँ तऽ अपन बिआ तिया भेल ओहए सब करैतमे अपन लगलहुँ आओर नहि भेल फुरसत तऽ अपन नहि गेलहुँ आओर फेर फुरसत भेल तऽ अपन चलि गेलहुँ दौड़कऽ खेतो देख अयलहुँ ग जे एको छिट्टा नेने गेलहुँ दए देलहुँ दुओ छिट्टा नेने गेलहुँ दए देलहुँ दुधबाली अर आयल कहलक दिए तऽ इएह रुकू हम आबै छी तऽ देब हमरा कनी ई चीज काज करऽ दिअ तऽ देब कनी आबऽ दिअ खेतसँ ता बैसू नहि तऽ जाउ अङ्गना आयब घुरिकऽ तऽ लेब तऽ दए देलहुँ अपन घुरिकऽ अयलहुँ तऽ आयल तऽ देलहुँ एक लोटा दूध भेल तऽ दए देलहुँ ओहए सब अपन कयलहुँ करबै की करैयेके जतबे काज रहतै ततबए ने करबै ओतयसँ अयलहुँ तऽ फेर नहाय खाय कऽ टाइम बचल ओइ सबमे लागि गेलहुँ